आमच्या राज्यांतली कला आनी हस्तकला ही राज्याच्या आर्थीक उदरगतीक कशें तरेन योगदान दिता तें म्हळ्यार लोक आपली कला कले कला वापरून आपली तयार केल्लें सामान वा कितें तें विकूंक हाडटात तातुंतल्यान तांचो रोजगार निर्माण जाता तातुंतल्यान तांचे घरांत दोन वेळाची जेवण खाण येवं येता उपरांत पर्यटना खातीर वेग वेगळे ट्युरिस्ट गोंयांत येता तांकां गोंयची वेग वेगळी कला ते आपल्या वांगडा यादीक याद म्हणून व्हरतात मागीर वेग वेगळीं प्रदर्शनां आसता विक्री संग्रहालय आसा तातूंतल्यान लेगीत गोंयचे गोंयच्या म्हणचे आमच्या राज्याच्या आर्थीक उदरगतीन वाड जाल्ली आमकां पळोवंक मेळटा